हेल्ल' हेल्ल' मादैना ए अ मादै नोंसोरना दखाना खुला नामा ए अ मादै नै जों बे मोनसोरगाव स्कुल निफ्राय नोंनो फन हरदों मादै माने जोंहा दिनैहाय स्कुल आव प्रग्राम दङ नालाय फोरोंगिरि साननि दा बेवहाय माने जोङो साहा ओमफ्राय जानाय अर्डार खालामनो नागिरदों मादै ओमफ्राय जागोन ना मादै सोलाबगोन ना सोलाबा नोंसोरो ए अ मादै होनबा जोंनो माबा गजा ओमफ्राय सिंग्रा नांगोन ओमफ्राय साहाबो पन्सास काप नांगोन साहाखौ मादै जोंनो जागोन ना औ औ मिथायखौबो गासैखौबो पन्सासता पन्सासता नांजोबगोन मादै मिथायफोरखौबो औ ओमफ्राय औ सामब्राम सामब्रामखौबो हरजागोन मादै सोरबा सोरबा जायो नालाय सामब्रामखौबो सामब्रामफोरखौबो हरदों ओमफ्राय साहाखौ इसे गाइखेरगोनां मोजां फुदुंदो मादै एसे एलायसि तेलायसि होलायलायनानै फुदुंथारदो स्पिसियेल साहा खालामना हरदो गोथावनो आलासिफोरबो फैगोन नालाय मादै बेनिखायनो आरो माने आलासिफोरखौ गोथाव गोथाव लोंहोहरनोसै साहाखौ गोजोनलांनायनि बेनिखायनो आरो आरो मिथायफोरखौ पन्सासता पन्सासता खालामनानै हरदो मादै औ हायोबा अननानै नोंसोरनो होफैदो नामाथाय दखाननिफ्राय जोंहा थांनोबो मानसि गैया नालाय जों सोलाबनाय नङा औ औ दा एगार'तासोआव नांगोन मादै जोंनो बे गय फाथैखौथ' स्कुल आव बिदि एलाव गैया नालाय मादै माने फरायसालियाव बे गयआबो फेग्रा मुवायावसो गोलैयो नालाय बेनिखायनो माने गयखौ नांनाय नङा आरो मादै सोनो मोना नालाय औ औ गय फाथैखौ नांनाय नङा बेनिखायनो दे एगार'तासोआव सफैनाय खालामदो मादै माबा होफैयो होफैनो हानाय दे मादै दे औ दे औ होनबा टाइमलि सफैहोखादो दे मादै औ दै दोनथ'नोसै मादै होनबा दे औ औ दे